तो बात करें अगर हिंदी भाषा की तो हिंदी भाषा हमारी अन्य भाषाओ जैसे हम बुन्देलखंड से सम्बन्ध रखते हैं तो बुन्देलखंडी इससे सीधा सम्बन्ध रखती है क्योंकि बुन्देलखंडी में कुछ सब्द जो हिंदी से सधे किसी रे लिए हैं जैसे अपन व्यवहारिक घर में बाहर या कहीं भी अन ऑफिसियल रूप से बात करते हैं तो बुन्देलखंडी के कई शब्द हिंदी भाषा से मिलते जुलते लगते हैं फिर एक बात ये भी है की यह हिंदी भाषा जैसे मध्यप्रदेस बुन्देलखंड में प्रचलित है उसके कई शब्द बाहर के प्रदेशो में भी चलते हैं जैसे उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कुछ भाग जो मध्यप्रदेश से मिला हुआ है तो यहाँ बुन्देलखंडी और हिंदी भाषा का बहुत अच्छे से आपस में मेल मिलाप है और और भी कई भाषाएँ हैं जिसमें हिंदी भाषा और अनेक भाषाओं का मिश्रण होके बुन्देली भाषा जैसें ही कई बोलिया बनी हुई हैं